हमराके खाना मङ्गाबए के छै ओएह जोमैटो रेस्टोरेन्टसँ जे खाना मङ्गेले रहिए अगले बार ओएह खाना मङ्गाएके छै एड्रेस छै मरङ्गा चौक ओएह ओएह आइ टी कॉलेज